औ हेल' औ औ औ ए गाइखेराथ' मोजां मोनहाय मानोथो बिबादि जानांगौ आंथ' बिदि एफा जेबो खालामदेरथाराखैमोन ना मानो गाज्रि जानांगौ गाज्रि नङामोनथ' हाब आं लिकुइड लागायफेरथारा हाय मानो गामिनि माबाखौलाय आंहा बिदि मिलायनानै हरबायबायथारनांगौ जाखो आंथ' बिदि खालामफेरथाराखै आंथ' थगायाखैमोनहाय मारैथो गाज्रि मोनखो आङो मोजांखौनो हरगासिनो हा बेसो बेसो बेखौसो बुंनांसिगोन दा आंथ' आङो फानग्रा आरो आङो सेरो आंनो हरो लांग्रायाबोथ' मा खालामनो खालामामोन ना बिदि मानो आङो नोंसिनाव अ बेबो आरो ना आं हले बिदि खालामाखैमोन आरो आङो नोंनावल' नङा थ' दस्रानावबो आङो हरो ना दस्राफ्रा माथो जेबो होनफेद थाराखैमोन नोंहा बोरै बेबादि आंखौ कमप्लेन होखो आंथ' बेबादि खालामफेराखै दे एबाराव नायफिनब्लानो जाबाय माबादि नों मोजां मोनो ना मोना बेलेगा हयले जेबो बुङाखै